मित्रांनो आजकाल राजकरण हो शब्द खूब कॉमन जाल्लो कडेन आसा राजकरण हें वेगळें वेगळें प्रकारचे आसता म्हाका जो विशय आसा तो भारतीय राजकरण भारतीय राजकरण म्हळ्यार भारतांत जे राज्य करणारें जें वेगवेगळे राज्य कर्ते आसात समाजकार्य कर्ते आसात ज्या ज्या पक्षा करील काम करणारें लोक जें आसात ते सगलें ही राज्यकरणां करतात खरें राज्यकरण म्हणल्यार आपल्या राज्यांचें म्हणल्यार राष्ट्राची उत्तर उत्तर प्रगती जांवची आपलें राष्ट्र जे आसा तें एक मोट्या वैभव सपन्न स्थिती कडेन व्हरचें अशें राज्यकरणाचे एक धेय आसता पण जर आज काल आमी राजकरणांत जर भितर लक्ष्य घातलें तर भारतीय राजकारण हें खरोखर राजकरण बरेंच आसा पण त्या राजकरणां राजकरण करणारे वेगळें वेगळें पक्ष जें आसा त्या पक्षांची वेगळी वेगळीं उदिश्टां जी आसा ती उदिश्टां तांचें दृश्टीन बरी आसतात पण देशांच्या दृश्टीन बरीं आसा काय मातशें वायट आसा हें विचार करण्यासराकें प्रस्न आसात आज भारतीय राजकरण्या मद्दे वेगळ्या वेगळ्या राष्ट्रा मद्ये वेगळ्या समाजा मध्ये वेगळे वेगळे प्रकारचें मतां आसात आयचे राजकरणी जे आसा ते एक आनी काय ना ऐटिफायव टू नायटी पर्संट जें आसा आमचें राजकारण बरें चल्ला अशें म्हणटात आमच्या भारत देशांमध्ये वेगळें वेगळें जें राज्यां आसात वेगळीं वेगळीं जी शहरां आसात वेगळे वेगळे शहरांनी वेगळे वेगळे राज्यांनी वेगळे वेगळे पक्ष जे आसा ते पक्ष जें आसा तेजें एकूच मत आसा की आपणें उच्च गादयेंर बसचें प्रत्येक राज्यां मदीं असणारो प्रत्येक एमएलए म्हणटां की आपूणच मुख्यमंत्री जांवचो मुख्यमंत्री जाल्या नंतर ताका मागीर वयल्या राजकारण दिल्लीच्या राजकरणाचे मागीर पिशें लागता थंय वचपाचें वडें लागता नंतर प्रधान मंत्री जावपाचे पिशें लागता आनी ह्या खातीर फक्त सत्ता मेळोवपा खातीर हे राजकीय पक्ष भारतांतलें राज्यपक्ष जे आसात ते एका दुसऱ्यां राज्यपक्षा खातीर दुसऱ्यां राज्यपक्षाक डिफीट करपाचो दिसान दीस प्रयत्न करतात दुसऱ्यां राज्यकियपक्षाक डिफीट करपाक मागीर परजय करपाक सपन दाखोवपाक तें एकदम हिन्न पातळींचेर सकल्या पातळींचेर वतात असो आम आज ह्या देशांत रावणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाक तो अणभव आयिल्ले कडेन आसा आज भारतीय जनता जो पक्ष जो आसा ते राज्य चलवणारो जे आसा आनी आमकां जो प्रधआनमंत्री जो आमकां पुडारीं मेळ्ळा तो पुडारी पण आमचो देशां खातीर खरोखर देशांच्या उदरगती खातीर देशाचें नांव जगाच्या नकाशाचेर सदांच प्रकाशीत करपा खातीर प्रयत्न करणारो प्रधानमंत्री आमकां मेळ्ळल्ले कडेन आसा ताजे बद्दल मागीर उलोवचें ताजें पयली भारतीय लोकशाय ही एक पसंत पडणारी आसा सगल्या लोकांक पसंत पडटा आता लोकशाय म्हणल्यार कितें लोकशाय म्हणल्यार लोकांनी लोकां खातीर लोकां साठी चलयल्ले राज्य सरकार म्हाका ताका लोकशाय म्हणटा म्हणल्यार प्रत्येकाक एक मुलभूत हक्क आसतात कितेंय उलोवचें कितेंय बरोवचें सभा घेवच्यो भाशणां दिवची ताजेंर कोण समाजाची देशाची प्रगती जातली मुलभूत हक्क जें आसा लोकशाय म्हणटा लोकशाय ही सगल्यांकच पसंत पडटा कारण ही लोकशाये मध्ये कोणय कितेंय करूंक शकतां कसल्यो बऱ्यों गोश्टी करूंक शकतां आनीक वायटय बी गोश्टी त्या लोकशाये मध्ये जातात कारण हांकां फ्रिडम दिल्ले कडेन आसा स्वतंत्र दिल्ले कडेन आसा मुलभूत हक्क जें आसा तें तांकां दिल्लें कडेन आसा तूं किदेय बरय आनी ताजेर तूं मागीर कसलीय भाशणां दि भलें ती भाशणां समाजाक पसंद आसतली राष्ट्रपुरुशांक पसंद आसतली किंवा इतर नेत्यांक पसंद आसतली किंवा त्या भाशणांतून आमच्या शेतकऱ्यांचो गरीब समाजाचो गरीब जनतेचो उदरगत जातली काय ना जातली हाजेर ते विचार करणारें सारकें नासता भाशणां तर फक्त स्वताची उदरगत कशी जातली उदरगत स्वताची स्वता जे आपूण जे आज आसा जो आपलो स्टेटस आसा पयशाचो स्टेटस जो आसा तो वाडयतलो कसो हाजे बद्दल ती भाशणां आसता म्हणून लोकशाय जितलीं बरीं आसा तितली ताका कमीपण ताज्या मदीं आसा लोकशाय मध्ये प्रत्येक हें राज्य चलयणारें नेते जें आसा पक्षाचें पुडारी जें आसा तें पक्षाचें पुडारी स्वताहाक विसरून स्वताक विसरुन पक्षाक विसरून तें जणू काय आपूण राष्ट्राचो एक मोठो नेतो अशेंच तांकां दिसतात आनी त्या राष्ट्रा खातीर आपूण करता आपूण हें करता अशेंच तांकां दिसता पूण समाज तांकां पळयतात की जेन्ना तो एक एमएलए जाता जेन्ना ताजी जितली ऐपत आसता फायन्यानशियल पयशे जितलें आसता एक पांच वर्सां जायना बरोबर पांच वर्सां ताणें सत्ता भोगल्यां बरोबर ताजो जो स्टेटस जो आसा नेशनल स्टेटस जो आसा बाकीचो स्टेटस जो आसा तो ताका वाडल्ले कडेन आसतां हाका कारणां कितें आसत काय तर आमी उलोवंक जगो शकना तें पण कारणां बरींच आसा आमच्या ह्या काही पक्षाची नी आमच्या पयली जी सत्ता भोगल्या आमच्या देशांमध्ये त्यानी फक्त दुसऱ्या देशां कडल्यान भरपूर लोन घेतल्या आनी लोन घेवपाचे कारणां किदें सांगलें की आमकां देशाची प्रगती करपाक जाय देशाची प्रगती करता करता ती स्वताचीच प्रगती चड जाली आनी देश आमचो जो आसा तो मोट्या रिणां मध्ये फसवून गेलो आता जें रीण पेड करपाक जाय आमगेले देशाचे रीण पेड करपाक आमकां दुसऱ्या देशां कडल्यान लोन घेवपाक पडटाले असो एक प्रकाराच्यो एक काळ आशिल्लो आनी जेन्ना आमी तें रीण पेड करतात दुसऱ्या देशाचें तेन्ना तें रीण पेड करतां आसतना एकएकेदा आमका म्हारगाय वाडोवची पडटा एक एकदा लोकांक ना आवडणारे कानून कायदे करचें पडटात लोक तें हाजो विचार करनात लोक विचार करतात की म्हारगाय वाडली ह्या पक्षाक आपणें मत दिवचो ना अशें तें विचार करतात म्हणून लोकशाय ही जितकी बरी आसा ती वायटय बी आसा म्हणून म्हजे मागणें आसा की लोकशाय मध्ये काम करणारें जें राष्ट्रसेवक जें आसा एमएलए आसा मिनिस्टर जे आसात तांकां फक्त आपलोच न्ही पयलो विचार देशाचो करचो आनी देश कशें वयर देश वयर कसो पांवतलो वैभव कशें देशाचे पावतलें समाज जगांत देशाक नांव कशें ताका मेळटलें हाचो विचार करपाक जाय आयच्या युगांत आमच्या आवडीचो राजकीय नेचा कोण अशें जर फक्त म्हाकाच न्ही अशें जर प्रत्येका जर विचारलें देशाच्या प्रत्येक नागरिकांक जर विचारलें तर तांचे उत्तर आसताले नायटिफायव पर्संट लोकांचे उत्तर आसतालें की आमच्या देशाक एक बरो नेता आज मेळ्ळिल्ले कडेन आसा तो नेतो म्हणल्यार आयचे माननिय प्रधान मंत्री

त्या प्रधान मंत्र्यान आयच्या प्रधानमंत्र्यान ताका नरेंद्र मोदी म्हणटात नरेंद्र मोदीन आमच्या देशाचे नांव जगाच्या नकाशाचेर एक प्रकाशमान केल्ले कडेन आसा नरेंद्र मोदीक मेळचें अशें देशांतल्या प्रत्येक नागरिकाचो एक विचार आसता की म्हाका नरेंद्र मोदीक मेळपाक जाय ताका हात दिवपाक जाय ताज्या बरोबर फोटो घेवपाक जाय जाणें करून हांव तो ते म्हज्या एक पवित्र राष्ट्रभक्त नेत्याक आपूण मेळ्ळों जाणें राष्ट्राची आपल्या जिवनभर सेवा केली असो ताका एक अभिमान दिसपा खातीर तो आपलो पद्धतीन एक फोटो घेवपा सोदता आनी ताजे कडेन दोन शब्द उलोवंक सोदतां म्हाका जर ताजो आयचें प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदीजींक मेळ्ळे तर म्हाका ताजो ताका पयलो प्रस्न आसतलो की माननीय मोदीजीं आमचो देश जगांतलो नंबर वन जावपां खातीर तुमचो फुडलो प्लेन किदें आसा असो ताका म्हजो प्रस्न आसतलो त्या प्रस्नाचे उत्तर हांव आमच्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी कडल्यान हांव अपेक्षीत करतां